पंद्रहीं ऑगष्ट उणिवीह सौ सतेतालीह सोरहां ऑगष्ट वीह सौ टेवीह चोवीह स्प्टेंबर वीह सौ चोवीह अठ में उणिवीह सौ पंजवंजाहु छवीह जनवरी उणिवीह सौ पंजाहु